बेसोर जिल्लानि सिङाव थानाय जाबोरखायै गोहोम खालामनाय माखासे जायगायारि सोरखारथि थागिदि बा बेमारि फोरा जोंनि हाग्रामा ब्रिज दालांजों दा गोबां एक्तिबिटिखौ मावनो हायो बै समाव दालां हाग्रामा ब्रिज गैयै समाव बेमार आजारफोरा बेमार दंब्लाबो मोजां देहा फाहामथाय लानो हाया दा मोजां बेब'स्था आव फैबाय एबा अबस्थायाव फैबाय बे बेमारिफोरा बे जिल्लानि गासै जौगानाय आरो दावगानायाव ओरैबायदि गोहोम खोलैदों जि सरकारनिफ्राय मोजां थाबायग्रा लामा हान्थिग्रा लामा बे जिल्लायाव सरकारि मावख'फोरा गथायनाय खामानिफोराव जाबाय मोजां मोजां दालां मोजां मोजां ब्रिज मोजां मोजां लामा बायदि बायदि जौगानायखौ जों कन्ट्रेक्टर एबा सरकार गभमेनटजों लोगो जानानै बेफोरबादि खामानिखौ मावदों होननानै आं साननाय